کچھ چیزیں ہیں جس کو میں اپنے زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہوں جیسے کہ سب سے پہلے اپنا ایمان اپنا ملک میری فیملی اور پہر میری عزت اور پھر ذریعہ معاش